सेन्देल

आङो बिदिनो एसे पिउसारनि गोजौफोर औ हिलखौ

ए ओइट नाम्बारखौ आट नाम्बार औ औ

अ जागोन दे

अ' एसे खम जाया आरो

औ औ

अ' जागोन दे नायजागोन गोसोम हिलखौनो लानसै औ हिलखौनो लानसै

गुगल पे

औ दे

औ औ औ औ जागोन दे आं खिथागोन नांगौबा आं खिथागोन

औ औ अ' होमबालाय आं खिथालांफाखासै औ औ औ औ होमबालाय लांफाखासै

औ जागोन दे लायसै बिसिबां बिसिबां दाम

अ' अ' अ'

अ' अ' जागोन दे होमबा ना औ औ

दोनथ'सै होमबा औ दे